जी हाँ मैंने बागवानी की है मैंने छोटे छोटे पौधों का सेवन किया है जैसे टाइम टाइम पर उनको पानी देना खाद देना मिट्टी देना और छोटे छोटे पौधों जैसे गुलाब का फूल चमेली का फूल और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं जिनका मैंने सेवन किया है कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि उन उनको टाइम से पानी न देने के कारण खाद न देने के कारण उसमें बहुत सारे कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव कर दिया था तो वो खराब हो गए थे फिर उनमें अच्छी दवाइयों का छिड़काव करने के बाद वो फिर से अच्छे हो गए हैं और उनमें टाइम टाइम पर पानी डालना चाहिए और मिट्टी डालना चाहिए और खाद डालना चाहिए इससे वो अच्छे रहते हैं